जोंनि जायगायाव मा मा फालांगि जायो बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों जेरै माइ गायो जोङो फाथो फोयो गय बागान लानानै औवा औवा बिजिसनेस बिदिनो जोङो खालामनो हायो फालांगि खालामनो हायो जेरै जोंनियाव बाला अन्थाइ बेफोरनिबो फालांगि खालामनो हायो जेरै जोंनि गामियाव फाथो फोनानै फाथो फोनानै जोङो जेला फाथोखौ फोनानै देरो देरब्ला जोङो बेखौ दाननानै दैयाव सोमो दैयाव सोमनानै सुनानै जेब्ला फोरानबाय रानबाय जेब्ला रानखाङो अब्ला जोङो सुनानै बाजाराव जोङो बेखौ फालांगि खालामनो हायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव गय बेराद बिफां बागान दङ बयनियावबो जोङो बिदिखौ गयफोरखौ बिदिनो बागान लानानै जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो बिदिनो माइ दैफोरखौबो गायनानै जोङो माइ दैखौबो फाननानै जोङो थाखा फैसा रां रुफा खामायनो हायो आरो दाउ अमा हांसो बेफोरबायदि लानानैबो जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो न'फ्राव बारिफ्राव जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोंनि गामिनि बाजाराव जों बेफोरखौ फानहैयो जेरै मुला लाफा बोथोर नायै बोथोर बिदिनो जोङो आबाद खालामनानै जोङो दखान बाजाराव जोङो बेफोरखौ फालांगि खालामनो हायो जेरै जोङो गामियाव जोंनियावथ' औवा मेरला दङ बयनावबो जोङो बेफोरखौ औवाखौ बायनानै बिदिनो जोङो दस्रा जायगायाव साप्लाय हरो जेरै जोङो जोंनियाव गामियाव लानानै सोरबा सासे कन्ट्राक्टआ फैनानै बिदिनो बायनानै बेफोरखौ दस्रा जायगायाव लानानै थाङो आरो अन्थाइ बाला बेफोरबायदि न' बानायनायाव बयनोबो नांगौनालाय जोंनि जायगानिफ्राय अन्थाइ आरो बाला कवारिनिफ्राय लांनानै बिदिनो मानसिफोरनो हरनाय जायो आरो जेरै जोङो माइ दैखौ जोंनियावथ' गामियाव बयबो गायखायो बिदिनो बयनियावबो सोरबा फानो नामा सोरबा माबायो नामा बेफोरखौ जोङो खबर लानानै माइ दैफोरखौ बायस'नानै माइरं आरि देनानै संनानै जोङो बेफोरखौ फाननो हायो जेरै फाथो माइ गय औवा बेफोरखौ जोङो फालांगि खालामनो हायो बिनि अनगायैबो जोङो गामियाव दउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ लानानैबो जोङो बाजारफ्राव माफ्राव फानहैनानै जों बेफोरखौ फाननानै जों न'खर सालायो जेरै आरो बिदिनो फख्रि फख्रि दङ फख्रिफोरखौ जावनानै जोङो ना फियो ना फिनायखौ जोङो नाखौ जेला देरो अब्ला जोङो बेफोरखौबो जोङो बेफारि लिंहरनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै रांखौ खामायनाय जायो आरो जेरै जोंनियाव बेफोरबायदियानो सोलियो आरो जों दस्रा बिजनेस खालामनो हाया बिदिनो बे जा गामियाव जों मोनो बेफोरखौनो जोङो खाथिनि बाजारफ्राव फाननानै रां रुफा खामायनानै न'खरखौ जों बेजोंनो सालायो